हमारे हिसाब से भविष्य में हिन्दी भाषा का फैलाव इस प्रकार किया जा सकता है कि हम पौराणिक काल से ही हिन्दी भाषा को मातृभाषा के रूप में ही सभी देश वासियों ने अपने हृदय के समीप उसे अखा है परंतु अंग्रेजी भाषा का ऐसा चलन चलाया गया हे कि हमारी हिन्दी भाषा को जो ये पीढ़ियाँ हैं उन्नतम पीढ़ियाँ हैं ये बिल्कुल हिन्दी भाषा को भूलती जा रही है हम हमारे हिन्दी भाषा को बचाने के लिए भविष्य में इस प्रकार के कदम उठाना चाहेंगे कि ये हिन्दी भाषा को सर्वश्रेष्ठ मान्यता घोषित की जाए और हिन्दी भाषा में ही सभी पेपर परीक्षा टेश्ट सारी चीज़ें हिन्दी भाषा के ही अन्तर्गत रखी जाएँ और अंग्रेजी भाषा को महत्व कम दिया जाए अगर ये कार्य सरकार के द्वारा किया जाए तो ये बड़ी देश में शोभाजनक बात होगी अगर यह हिन्दी भाषा अगर हमारी मातृभाषा तो है ही परंतु इसको सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा का ही हर्जा दिया गया है देश के अन्तर्गत अगर इस मातृभाषा को हरे विद्यालय कोचिंग संस्थान में बड़ा ही महत्व देकर अगर इसे पढ़ाया जाए और बच्चों के दिमाग में यह किया जाए कि हिन्दी भाषा ही सर्वश्रेष्ठ भाषा है तो हिन्दी भाषा का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से ही फैल रहा होगा परंतु इस कार्य को करने में सरकार भी हिचकिचा रही है